یہ ویڈیو یہ ایسا نکلا ہے کہ آج کل گھر بیٹھے سارا کام ہو رہا ہے یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو آدمی کہتا تھا کہ بھائی اس طرح سے ہونے والا ہے یہی گھرے بیٹھے سارا کام ہو جائی تو ہم لوگ سمجھ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ گھر بیٹھے کیسے کوئی کام ہو جائے گا بھائی

یہ بیڈیو اتنا آسان کام ہو گیا ہے جو ہر طرح کے بجنس کو گھر بیٹھے کر لیتے ہیں ہر طرح کے کام کو گھر بیٹھے کر لیتے ہیں کوئی آدمی اگر باہر گیا تو گھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کہاں ہو کس جگہ ہو کس کیا کام کر رہے ہو یہ تو اتنا آسان ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے آدمی بولتا تھا کہ بچے تھے تو اس طرح سے بولتا تھا کہ گھر بیٹھے سارا کام ہو لیکن سارا کام آج نپٹارہ ہو رہا ہے گھر بیٹھے اور گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارے سنسار کو یہ تو اتنا آسان ہو ہو گیا ہے ویڈیو کے تھرو کہ کام ہو رہا ہے اور ویڈیو یہاں سے کر دیے دوسرے آدمی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کام جتنا بھاسٹ تھا اتنا آسان ہو گیا یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کا موقع ہے جو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا ہو